हलो जय झूले जय झूलेलाल हा मां तव्हां खों हाणे थोरा ॾींहं पहिरियों ड्राइ फ्रूट्स वठी वई हुयमि येस मां कशिश ती ॻाल्हायां हा हा मां तव्हां खों मां उन ॾींहं तव्हां खों ड्राइ फ्रूट्स वठी वई हुयमि पर उन्हनि जी क्वालिटी मूंखे बिल्कुल सम्झ में न आई जेके अखरोट हुया उहो उनमें थोरा थोरा जाला लॻेल जीअं मेरा कीअं थी वेंदा आहिनि उहं हुया मुंखे सम्झ में एतिरो कोनि आया जीअं अरे मुखे कैड़ी ख़बर मां त तव्हां खों भरोसे ते वतो तव्हांजे मथों वठी वेंदी आयां पर हाणे त हीअं निकिता आहिनि मुंखे न थो अचे भई हाणे मां छा कयां उन्हनि जो हाणे मां हेतिरा महंगा महंगा वठी वई आयां इअं न कि रुपए ॿीं जी ॻाल्हि आहे पर थोरो अ रुपिये ॿीं जी अ ॻाल्हि थोरी आहे कि मां फिटी कयां उनखे केतिरा महंगा वठी वई यां त थोरो त तांखे ॾिसी करे ॾियणु खपंदो हुयो न मुखे मां अखरोट वठी वई हुयमि पिस्ता वठी वई हुयमि बादामियूं वठी वई हुयमि पिस्ता जीअं हवा लॻी वई आ उअं थी वया आहिनि काजू में जीअं कीड़ा लॻी वया आहिनि जीअं रखियल माल पूरो मुखे ॾिनो तव मुंखे बिल्कुल ई हिन दफ़े बिल्कुल सम्झ में त कोन आया आहिनि तव्हांजा तव्हां जियूं शयूं अलाइ पैंरों हा ड्राइ फ्रूट्स में उह प्राबलम निकिती आ न अउं फ्रूट बि मुंखे एतिरा मिठा कोन हुया इअं लॻे थो मुंखे रखियल माल ॾिनो तव मुखे त अॻिते खां पो मुखे ह न सोचणो पवंदो चार पंज किलो तव्हां खों वठी वई हुयमि उनमें मुखे त हिन दफ़े बिल्कुल कोन सम्झ में अचे थो कि छा तव्हां कैड़ो माल ॾिनो तव मुखे एतिरो तांजे मथां भरोसो करे भरोसे करे तां ते पो वठी वेंदी आयां सभु सामान ॿे वटि मां कोन वेंदी आयां कि तव्हांजो माल सुठो निकिरंदो पर जाम मुखे सम्झ में ई बिल्कुल ना आयो इहो सभु माल हा न आई आयां मञा थी पर मां बि त पर मां बि त पर मां बि त तव्हां खों एतिरनि सालनि खां भरोसो त मतिलबु मां बि कॾीं तव्हांखे कम्लेंट कई कान कि इअं इअं माल निकितो आ निकितो आहे इअं तॾीं त तव्हां खे चवंदी तव्हां त अची करे वरी खपेव कैंखे बि मोकिलियो अउं अची करे तां ॾिसी वठो कीअं आहे माल हा हंड्रेड परसंट रिप्लेस आ ऐं तव्हांजो लेबल बि हुते वेरीफाइ कयो हिते वरी मुंखे हा न थोरो हिनमें गड़्बड़ लॻे थी त पो तव्हां ए न पैंजे माल जी पूरी वेरीफिकेशन अउं अगरि मुखे माल खणी वञो मुंखे ॿियो माल ॾियो या त मुखे रीफंड ॾियो ॿिन्हिनि मों हिक शइ तां ॾियो ठीक आहे तां तां खणी एतिरो कयो तहां कैंखे मोकिलियो खणी वञो इअं कयो हा पर खणी अ पर मुखे मुखे पूरो मुंजे माल जो पूरो हे खपे रीफंड खपे हा जा जय